आङो बांसिनै बुंनो थाङोब्ला लोगोफोरजों बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो गोजानाव थांनो गुसु जायगायाव बांसिन गोदो कलेज फरायनाय टाइमावबो जोङो बिदिनो मनालि थांखांबाय बेयाव गोबां जों इन्जय लाबोबाय आरो मेमरिसफोर गोबां थाबोयो नालाय ओमफ्राय दाथ' कलेजबो फरायनाय जाला जोङो खाथि खाला बिदिनो बाइकफोरजों बेरायलाहैयो ओरै सरलपारा थाङो जोङो रायमना थाङो जोङो ओरै दिहेफ्रावबो साम सम सम बेरायहैबाय थानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गोबावजों ओरै शिलं मनालि बेफोराव थांनो थाङो आरो ओमफ्राय दाथ' गोबावसै बेरायैया थेवबो सम मोनब्लानो बेरायलाहैयो आरो गुसु जायगायाव बांसिन बेरायनो मोजां मोनो